हलो हाँ जी हाँ मिल जाएँगे हाँ मेरे पास एक भरवाँ भाटा है और एक हरे भटे हैं और एक काले भटे हैं आपको कौन से वाले भटे चाहिए मेरे पास एक अच्छे पके वाले भटे टमाटर भी हैं जिसमें लाल है और एक कच्चे एक का थोड़ा कच्चे हैं

ठीक है पैक कर देता हूँ मैं पैक करा देता हूँ जी मेरा जैन मंदिर के सामने दुकान है सॉप है मेरी

हाँ भेज दीजिए या किसी को भी आ जाइए आप जी जी पैक कर देता हूँ मैं हाँ पैक करके देता हूँ आप जैसे ही आओगे पैक मिल जाएँगे